कच्छ डिस गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट जे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर आहे भुज भुज में रहण जे लाइ चङियूं हॉटल्स आहिनि भुज जो खाधो गुजराती खाधो तमामु सुठो खाधो आहे हिन में जेके गुजराती वैराएटीज़ आहिनि सभु मिलंदियूं आहिनि हथ जा प्रिंट कयल जंहिं खे अजरक चई सघिजे थो जंहिंखे ब्लॉक प्रिंटिंग बाटीक बिटिंग चई सघिजे थो स्क्रिन प्रिंटिंग जे ज़रीए कपिड़ा प्रिंट थींदा आहिनि उहे हितां जी ख़ासियत आहिनि भुज जे पासे में हिकिड़ो गांव आहे अजरकपुर अजरकपुर नालो ई अजरक प्रिटींग था पियल आहे हुन गांव जो ऐं हुन में जेके कारीगर आहिनि मुस्लिम कमयूनिटी कच्छी ऐं खत्री मुस्लिम्स जेके आहिनि उन्हनि जी प्रिटींग जी जेकी कला आहे जेका डिज़ाईनिंग उन्हनि जी ट्रेडीशनल सालनि खां उहे कमु कनि पिया उन्हनि मां कंहिं अठ ॾह ॼणा अहिड़ा आहिनि जेके राष्ट्रपति अवॉड विनर आहिनि उन्हनि जो कमु तमामु सुठो आहे उन्हनि जी प्रेज़न्टेशन तमामु सुठी आहे उन्हनि जी जेका कलर चॉइस आहे उहा हिकदमि तमामु यूनीक ऐं अलॻि तरह जी आहे जंहिं खे शब्दनि में बयान करण मुंहिंजो कमु नाहे खाधे जी जेसीं ताईं ॻाल्हि कजे थी ऐं भुज में सभु तरह जो खाधो मिलंदो आहे हुन में गुजराती कच्छी खाधो पंजाबी खाधो ईविन सिंधी खाधो बि मिलंदो आहे त भुज में रहण पंहिंजो पाण में हिकिड़ो ॾाढो सुठो एक्स्पीरियंस रहंदो आहे हुनजे आसे पासे सभु कुझु टुरिस्ट प्लेसिस अची विया आहिनि लाईक धोरडो रण ऑफ़ कच्छ हिन पासे वञिजे त माता नो मढ़ नाराइण सरोवर ॾाढो वॾो तीर्थ स्थल आहे हिन पासे अचिजे त मुंद्रा पॉट आहे ऐं अगेन जेका कच्छ डिस्ट्रिक्ट जी पेरिस चवाईंदी आहे गांधीधाम शहर सिंधियुनि जो शहर उहो त नॉ डाऊट आहे ई आहे